फेवरेट गेम म्हाका इन्डोर गेम्स लायक स्पेशली चॅस चॅस कित्याक तर हांवें पयलींच सांगलां की चॅस हो खूब इम्पॅक्टफूल आनी मिनींगफूल गेम आसा वल्डान स्ट्रेटजीक एक्ससायज जाता तितून म्हणून म्हाका चॅस खूब आवडटा खेळपाक चॅसान ते डीप थिंकींग आनी स्ट्रेटजी जाय आसता जाच्या खातीर आपली मायंड आसता आनी शार्प जाता चॅसान खूब टॅक्टीकल थिंकींग जाय आसता म्हणजे आपणें कशें स्ट्रेटजिकली प्लॅन करप क्रिएटीव ट्रेप्स कशें करप चॅच आमकां हेल्प करता की आमी कशें पेशन्स कशें दवरप आसता मागीर आमी कशें सक्सेस आनी फेल्युअर हँडल करतात हें सगळें आमकां चॅस शिकयता म्हणून म्हाका चॅस चॅस खूब लायक आनी म्हाका खेळपाक सुद्दां खूब आवडटा